जॾहिं मां पंहिंजो नंढो बंगलो वरितो त मुंहिंजो इहो हमेशा खां चाह हूंदी त हिकु नंढो बाटण हुजे ऐं जॾहिं मूंखे एरिया मिली त त मां उन पहिले त इहो ई तय कयो त मूंखे कहिड़ा कहिड़ा उटा लॻाइणा आहिनि त मां बाज़ार मां वञी कुंडियूंं मिटी खाद ऐं अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि गुलनि जा ॿिज वठी करे कुंडियूंं लॻायूं